बैसागु बैसागु समाव जों मा मा खालामो मा बाहायो जोंलाय माने जोङो संख्रानथि बेवहाय जोङो मोसौखौ थुखैयो थुखै खांनायनि उनाव माला गानहोयो जोङो बिबार माला गानहोनानै जेनेबा बाथौआव जोङो एसे खुलुमबाय आरो आगरबाथि माबा बाथि सावै सावै खुलमबाय खुलुमनायनि उनाव जोङो माबानोसै आरो खुलुमस्रांनानै बिगोमा बा माबाफोरखौ जोङो बिखुनजोफोरखौ बिहामजोफोरा खुलुमनोसै खुलुमस्रांनोसै आरो ओमफ्राय फिसायखौबो बिदिनो खुलुमोसै बिमाखौबो बिखुनजो जानायखौ खुलुमसै आरो बिहामजोआ बयखौबो बिदिनो खालामो आरोखि फैनाय मानसिफोरखौनो एसे खुलुम नांगौना बिहामजोफ्राबो बेखौ खुलुमलाय बेखौ खुलुमलाय फैयोबाथ' खुलुम नांखागोन बयबो बिदिनो ओमफ्राय जोङो माला गानहो खांनानै मा खालामो एसे जेनेबा गं थंफ्राव एसे माबा खालामनोसै जोङो मोजां देलायहोनाय बादि खालामनोसै आरो बैसागुआव ओमफ्राय मानसिफ्रा बिदिनो हाबफैयो नालाय जोङो एसे एसे माबा जौफोर दंबा बा साहाफोर दंबा फुदुंनानै होयो जोङो बेरायफैयो नालाय मानसिफोरा खाथिनि खालाफ्रा जेनेबा न'नि मानसि हिसाबै जोंनाव हाबफैयो जों गय खावनानै होबाय माबा मा होनो साहा फुदुंनानै होबाय बिदिनो खालामो आरो जोङो बाथौखौ खुलुमखांनायनि उनाव ओरैबो इसिंआव खुलुमहैबाय ओरैबो बाथौआव खुलुम हैबाय जोङो दा बेनि उनाव जोङो जेनेबा बैसो माबा बाबो दमासिफ्रावबाबो बैसागुआवबाबो जोङो फालियो आरोखि बर' माहारिफोरा जेनेबा बै माबायावबो मा होनो बैसागुआवबो बिदिनो जौ लोंला लायनोसै आरो मैगं थाइगं खानांगौ गोखा गोखै जानांगौ नालाय बिसोरथ' दानि गथ'फ्रा बिहामजोफ्रा मिथिया जोंखौसो आइयै थांनाय माबा गोखा गोखै खानानै लायनो थिनो हा खानानै लाइनांगौ जाबाय जोङो अननानै जेनेबा फिसा गोनां फिसा दंबाय बायोबा जोंखौ खानानै लायनो थिनसै जों खाना लायसै आरो आरो बिसोरबो मिथिया जोंफोर गैबाय बायाबा बिखुनजोआ गैयाबा ह' दखानावसो बायनानै लायनोसैलाय मा नांगौ मा नाङा मिथियाना बिसोरो थालिर फस्लाफोर होनांगौना मानांगौ बेफोरखौ मिथिया गोखा नांगौ जोंनो माबा मा जिनिस होनो मोनलाय गोखाखौ बै खिफि बेनदों आरो बायदि रोखोम बार'था टेरथानि नांगौ आरोखि बेफोरखौ आं बुंबाय थाला मेल्ला नांगौ आरो ओमफ्राय जों बेफोरखौ खांनानै लाबोनानै होफैनोसै बिहामजोनो बिहामजोआ संनो सै आरो आरो आं भाजा एवनोसै गोदोनि जुगाव खिनथु रायजोआवसो खांनानै संनानै जायोमोन दा घरे घरेसो गावबागाव गावबागाव खांलायना जालायो थेउबो न'खाथिनिखौ लेंहरनानै जालायो आरोखि जोङो दा बयखौबो लेंहरनानै मोजां जायो मोजां जायो बेफोरनो फैगोन जाय मोजां मोना बेफोरो फैनाय नङा न'खरनि मानसि नालाय बिसोरो जोंबो लेंहरनोसै फै जानोबा फै लोंनोबा उमुख गोखा गोखै संदो जोङो फै लोंलायनि एसे गोखाजों बेदर संबाय जाबाय एवलाय लायबाय जेनेबा थालिर फस्ला हाबाय लगाय जोबनांगौ आरो बेसेबा बुरजा माबा माबि मा होनो बैसोरो गोखा गोखैजों जेबो जिनिस खांजोब नांगौना मानिमुनि आरो दिंखियाखौ होबाय जोगोनार बिजौ होबाय माबा माबि बिजौ होलां जोबबाय बार'था टेर'था खांबाय आरो जोङो ओमफ्राय दा बेखौ संनानै ज' जाबाय जों जानानै ओमफ्राय आरो आमथि सुवायाव मानसिफोरा मा खालामो फिथाइ सामथाय गासैबो फ्रसाद बायदि लागाय जोबनानै रानलायनांगौ आरोखि बेखौ न'आवबो जानांगौ आरो न'खरनि गासिबो सोरबा सोरबि आलासिफोर फैबाबो न'नि मानसिफोर फैबाबो खाथिनि खालानि फैयोबा बेफोरखौबो राननानै जायो जोङो जानांगौबो बेफोर बादिया मानसिफोरनो होबासो माबा जायो आरोखि सानथि मोजां मोनो बयखौबो आरो बयबो फैयो फैनाया फैखायो जों होयोबो आं फैजानो लुबैयो मानसिफोरखौ बयखौबो आरो माबायावबो बेबादिनो दमासियावबो बिदिनो जोङो फिथा सौराइ एनथाब सावनांगौ बावनांगौ आरो खुलुमनांगौ एसे एसे गारनानै होनांगौ जेनेबा बाथौफोरबाबो माबाफोरबाबो बे गेस सावनायफ्राव बा मा होनोमोनलाय ओंखाम संग्रा बे संनाय माबाया अरदाबा बेवहाय एसे गारग्रोनांगौ बावहरग्रोनांगौ ओमफ्राय बेवहाय संनानै जोङो मोनहोनानै जायो आरोखि बिदिनो खालामो आरो बे गोजां बोथोराव माबायाव जेनेबा माइ हानाय बोथोराव आरो ओंखाम गोरलै जानायाव ओंखाम गोरलै जानायाव गोदो मा खालामोमोन सेंग्राबाबो उन्दैफोरबाबो आरोखि बे एसे देरस्लिंनाय गथ'साफोरा जिगाबाव मा खालामोमोन माबा खालामनानै न' बायदि खालायनानै प्लास्टिक होलाय लायनानै खोबनानै ओंखाम गोरलै नेबाय थायोमोन मोनसानदिया ओमफ्राय राननानै जानांगौ आरोखि बे ओंखाम गोरलैखौ बयखौबो राननानै जायो आरो बयबो राननानै ओमफ्राय बे जाय गथ' गोरलै जानाय बेफोरनि माबाखौ जाहोयो नालाय बेवहायबो जों थाङो ओंखाम गोरलै जानाय समावबो थाङो जोङो बयबो जोंखौ बिदिनो लेंहरखायो आरोखि ओंखाम गोरलै जानायाव गामिनि मानसिखौ लेंहरो आरोखि बेदर आखाय संनोसै ओंखाम गोरलैयाव जानोसै संनोसै अनला खारै दाउ बा बेदर बेखौ सङो आरोखि बिसोरो न'खरनि मानसिफ्रा अनलाखौथ' जि गोथाव मोनो आङो अनलाजों दाउजों संबा नोगोद गोथाव मोनखायो आङो बेल' नङा अनलाल' संबावा सबाय झल संगोन आरो हाबि जाबि मैगं फाजा आलु भाजा माबा भाजा एवलाय लांजोबगोन आरोखि बुरजायै संखायो एवखायो जाहोनांगौ नालाय मानसिफोरनो दै सारनायावबो दै सारनायवथ' आंखौ गारखाया लेंफैखायो बिसोरो गासैबो गामिनि मानसिफोरा आंखौ आसा होननानै आंखौ लेंफैखायो आंबो थांखायो लेहैबानो थांखायो आर आंबो हस्पिटालफ्राव थांनांगौबा आंखौ लिंलांगोन आरोखि आं नङाबा जाया होननानै एखे लेंफै थारगोनखि लेंफैथारगोन आंखौ ए थांनांगौ जायो गामनि हिसाबै नङाबा थाङाबा आंखौ गाज्रि मोनगोन ना बेबायदिनो आरो